जैसे पशुपालन की बात करते है तो पशुपालन में जैसे गाय की बात करते हैं तो गाय क्या है कि एक दो गाय रहती हैं तो उसका तरह से देख रेख करते हैं किसान तो वो क्या है कि वह दूध भी अच्छा देती है और उससे आय आय क्या दूध बेच के उसका दूध बेचते हैं किसान और उससे पैसे कमाते हैं और जेसे भेड़ या बकरी मुर्ग़ीयाँ पालन करते हैं तो उससे भी क्या कि वो जैसे मुर्ग़ीयों के अंडे बिकते हैं तो उनसे भी उनसे इनकम होती है बकरियों से जैसे बकरियों का दूध तो जैसे उनके वह बछड़े और वग़ैरह पी लेते हैं लेकिन अच्छी इनकम अच्छी होती है पशुपालन सभी जेसे समान्यता सभी को एक साथ में रखते हैं तो भी होता है पशुपालन अलग रखते तो भी जिससे आय सभी चीज़ों में होती है जैसे गाय हो बैल हो बकरी हो जो भी हो सभी चीज़ों में आय होती है